गाओं दे लोग जेह्ड़े डांस करना चाह्ंदे न उनेंगी बड़ी मुश्कलां दा सामना करना पौंदा क्युंकि ग्रां बिच्च एह् होंदा कि डांस ते करना चाह्ंदे न परंतु कोई मतलब पैसे निं होंदे न कि ओह् किसै कोचिंग बिच्च जा सकन उनेंगी उंदे घरै आह्ले सपोर्ट बी निं करदे न कि उनें गी कोचिंग च भेजै कि डांस सिक्खी सकन घरै आह्ले गी लगदा कि जे बाह्र जाङन बिगड़ी आनें न ऐसा निं होंदा हून बच्चें दी गै इच्छा होंदी ऐ कि उनें डांस सिक्खना अग्गें जाना डांस च अपना कैरियर बनान पर घरै आह्ले केईं बारी केह् होंदा कि घर आह्लें सपोर्ट करदे निं ऐ सपोर्ट करदे न पर उंदे कोल पैसें निं होंदे केई बारी केह् होंदा ग्रां बिच्च इन्ना कोई सखाने आह्ला बी निं होंदा कि ग्रां सखानें कन्नै कोचिंग बी कोचिंग कोई सखाने आह्ला ते उनेंगी फ्ही बाह्र जाना पौंदा मतलब शैह्रे बिच्च जाना पौंदा सिक्खनें बास्तै कि केई लोक इ'यां होंदे कि बिना कुसै दे कोचिंग दे बी कोचिंग शैल डांस कोई सपोर्ट करै नेईं करै पर तां बी ओह् अग्गें उंदा होंदा कि डांस बिच्च अग्गें जंदे न किसी बड्डे प्लेटफार्म उप्पर जाचै ओर किश न किश डांस बिच्च करी सकने अपने घरे आह्ले किश देई सकन ग्रां दा नांऽ करी सकन अपना नांऽ करी सकन किश करी सकन डांस बड़ी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ऐ जेह्के ग्रां बिच्च डांस करदे न बच्चे बड्डे कि के ओह् सोचदे न कि ग्रां आह्ले केह् सोचङन कि उंदे जेह्ड़े रिश्तेदार ओह् केह् आखगे कि तोहे अपना बच्चा इ'यां भेजी ओड़ेआ इस्सी पढ़ाओ लखाओ जे बो ओह् कुसै गी सुनदे निं हेन ओह् अपना मतलब कुसै गी सुनदे अपना सुन'ना अपनी मर्जी करनी करनी किश लोक इ'यां होंदे कि ओह् अपने बच्चें गी सपोर्ट करदे न सपोर्ट करदे न ओह् कुसै रिश्तेदार कुसै दी सुनदे निं ऐ पर ग्रां दे लोग बड़े गरीब होंदे तां करियै अपने बच्चें गी कोचिंग बिच्च भेज निं पांदे न डांस करने गी उंदे पैसे न होने दे कारन ओह् सपोर्ट बी निं करी सकदे अपने बच्चें गी इंदे पास ग्रां बिच्च लोकें दा कम्म काज घट होंदा बच्चें गी भेजी ओड़दे इन्ना टैम निं लगदा कि इधर उधर अपने बच्चें गी भेजन कि ग्रां दे बिच्च कम्म काज बी घट होंदे पढ़े लिखे घट न तां करियै उनेंगी इन्नी समझ निं औंदी केह् करन कि अपने बच्चें गी सपोर्ट करना चाहि्दा जेह्ड़े उनेंगी मतलब इंट्रस्ट उनेंगी अग्गें भेजना चाहि्दा ताकी ओह् किश कर बाच किश बनी सकन अपने नांऽ करी सकन न अपने ग्रां दा नांऽ करी सकन अपने मम्मी डैडी अपने सारे रिश्तेदारे दे फैम्ली दे बाकी लोग ने उंदे बास्तै बी किश इक मतलब इक ओह् प्रेरणा बगैरा कि उनेंगी दिक्खियै बाकी बी ओह् नेआ करी सकन